म्हाज्या आवडीचो ट्रॅक म्हणजे आमी ना तांबडी सुर्ला गेल्ले पावसा दिसांनी आनी तांबडी सुर्ला म्हादेवाचें जें देवूळ आसा त्या देवळाचे वयर एक धबधबो पडटा जवळ जवळ चार साडे चार पांच किलोमिटर ट्रॅक आसा तो म्ह चलत वयचें पडटा देवळा कडल्यान

चड दीस ना एकूच दीस रावले आमी सकाळीं एक साडे णव धाक आमी थंय पावल्ले आनी सांजचे परत साडे पांच संक आमी थंयच्यान भायर सरले आतां ज ट्रॅका बद्दल जर सांगपाचें जालें जाल्यार पावसा दिसानी थंय वाट मेन म्हणजे सारकी नाशिल्ली वाट नाशिल्लीच म्हटल्यार जाता सो अश्या जंगलातल्यान तो वाट आसा उदक व्हांवतालें मदीं कोण निसरोन पडटालो आनी कितें जातालें पूण तो धबधबो पळोवपा जाय किंवां ती धबधबो जो पडटा त्या धबधब्या पर्यंत वचपाची जी प्रत्येकाच्या मनांत उर्बा आशिल्ली त्या उर्बेच्या आदाराचेर आमी कोण आमच्या वांगडा गायड ना कांय ना अश्या अवस्थेंत आमी थंय गेले आनी पावस पडटालो भरपूर त्या दिसा जवळ जवळ अडेज तीन वरां आमकां लागलीं मदीं अशें दिसलें की आमी खंय चुकले काय कितें मदीं अशेंय दिसलें की आतां आसूं तो धबधबो पोळोवपाचो घरा कडेन या पूण ह्या सगळ्यांतल्यान वाट काडीत आमी वयर गेले खरेंच नवीनरम्य जेका आमी म्हणटात एंजॉय करपा सारकें तें ठिकाण आसा

जे कितें तुका त्रास जाल्ले आसता किंवा चलपाचो जें चलोन जे कितें त्रास जाल्ले आसता ते सगळे त्रास तुजे ना जाता आनी एक असो ट्रॅक जो म्हाका याद उरतलो आयुश्यभर तेज्या नंतर दोन तिनदां गेलो हांव थंय पूण पयले फावट वयतकूच जें कितें थंय एक्सप्रियंस आशिल्लो किंवां पयले फावट वयतकूच थंय जें कितें सॅटिसफॅक्शन जें मेळ्ळें कारण केन्ना पळोवंक नाशिल्लो असो धबधबो थंय वचों पोवन येयले आमी सो एक यादगार ट्रॅक म्हाजे खातीर आनी म्हाका आयुश्यान तो आयुश्यभर म्हाका तो याद उरतोलो असो ट्रॅक तो जाल्लो तांबडी सुर्ला म्हादेवाच्या देवळा कडल्यान वयर वचपाचें